फालांगि जागायनाय समाव गामियारि सुबुंफोरा मोगा मोगि जानाय जेंनाफोरा जाबाय गामियावहाय खम बेसेन बायनानैहाय थावन सहराव गोबां बेसेनाव फानहैनाय बेफोरखौ मिथियोब्ला गामिनि सुबुंफोरा गामिनि सुबुंफोरनि सायाव जेंना फैयो आरो अमाफोरखौ गामियाव न' न' खम बेसेनाव बायनानैहाय सहरफोराव गोबां बेसेनाव फानहैयो बेफोरखौ लानानैबो गामिनि सुबुंफोरा एबा मानसिफोरा जेंना लाबोयो रागा जोंलायनाय फैयो आरो गामिनि गोबां मुवा बेसादफोरखौहाय खम बेसेनाव लाबोनानैहाय थावन सहराव दामगोसा फानफैनाय बेफोरखौ लानानै गामियारि सुबुंफोरा मोगा मोगि जायो आरो गामियारि भारताव फालांगिखौ सुंथानो थाखाय फालांगिखौ फिसानिफ्राय एबा फिसा फालांगि खालामजेननायनिफ्राय मोजाङै दैदेनलांनानैहाय मोजाङै सोलिलांबाय थानांगौ सुबुंफोरजों मुवा बेसाद बायनाय मानायफोरखौ थि बेसेनाव बायनांगौ खमद्रायबो होनो नाङा बांद्रायबो होनो नाङा गेजेरावनो बेसेन दामफोरखौ होनांगौ मुवाफोरखौहाय जेरै दाम होथाव बेबायदि दाम होथावना बेफोरबायदिनो दाम होनानै लांनांगौ बेबायदिब्लासो जों भारताव फालांगिखौ गामियारि भारताव फालांगिखौ सुंथानो हागोन मानोना गामिनि सुबुंफोरा गोरिब थायो बांसिनानो बेनिखायनो मुवाफोरनि बेसेनफोरखौहाय बांद्राय खमाव होआलासिनो थि बेसेनाव होनानै लांनांगौ